हैलो मां हर महीने बिजलीअ जो बिल बराबरि भरींदी आहियां पर मुंहिंजो पिछ अॻे महीने जो हिकिड़ो बिल गुम थी वियो आहे मूंखां छो त मां टैक्स जा दस्तावेज़ु ठाहियां पई त उने में मूंखे उन बिल जी ज़रुरत आहे त तव्हां अप्रेल जे ॿ हज़ार चोवीह जो बिल जी डुप्लीकेट कापी मूंखे ॾियण जी महिरबानी कंदा महिरबानी